हमारी खेती है जो पूरी तरह से ही मौसम के ऊपर निर्भर करती है और जो है हम जोखिम लेने के लिए ऐसे प्रेरित हुए हैं क्योंकि हमारी जो फसल है वो मौसम के हिसाब से ही चलती है बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बाजरा और तिल होता है और सर्दियों में गेहूं और सरसों की फसल सबसे ज़्यादा होती है अगर यह फसल मौसम के हिसाब से अगर बर्बाद भी हो जाती है तो हमारे पास दूसरे और भी विकल्प हैं जैसे मज़दूरी कर के छोटे छोटा मोटा कोई भी धंधा कर के और किराने की दुकान पर भी काम करके और जो है प्राइवेट जॉब करके भी हम अपनी जो है इनकम आर्थिक स्थिति को अच्छा मजबूत रखते हैं